बाक्सा जिल्लायाव जिउ खुंनायनि राहाया आबादाबो मोनसे मानो होनोबा बाक्सा जिल्लाया मिथिंगाजों गोरोबफानाय मोनसे जायगा मानो होनोब्ला खाथियावनो दं जोंहा हिमालय हाजोनि दालाय बेनिफ्रायनो बोहैबोनाय गोबां दैसाफोर दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बाक्सा जिल्लानि हाफोरा हासार गोनां जायो आरो आबादाव आबाद मावनायाव खामानि फैयो आबादनिफ्राय जोङो गोबां जिउ खुंनायाव गोनां जानाय बेफोर मुवाफोरखौ जों आबादखौ जोङो बेलेखाव दैथाइहरनानै बा फान्नानै जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय माखासे बेसादफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो बेजों लोगोसे जोंहा बाक्सा जिल्लायाव गोबां लाइमोनफोरानो दिनै बेखारनि जेंनायाव गोलैदोंबो मानो होनोब्ला बिसोर दिनै आबाद मावनायखौ इसे इसे एंगार लांनो हमगासिनो जायनि जाहोनाव बाक्सा जिल्लायावबो बेखारनि जेंनाया बांनो हमदों दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोर बैसोरो जोंहा दिनै गोबां साख्रि सरकारि साख्रि बेफोरखौ नागेरनायखौ नुनो मोन्दों